जैसे के हम लोग हिंदी ही बोलते हैं तो कहीं बाहर चले गए जैसे दिल्ली हो गया तो वहाँ भी वहाँ का भाषा दूसरा है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं जैसे कि असम चले जाते हैं तो वहाँ खाली इंग्लिश ही बोलते हैं बहुत सा कोई भी आप बहुत सा देश है कि जहाँ जो अपने भाषा बोलते हैं तो हम लोग का समझने में थोड़ी कठिनाई होती है फिर भी रहते रहते फिर भी उतना नहीं समझ पाते हैं तो हम लो काहे कि हम लोग हिंदी ही बोलते हैं और हिंदी ही ज़्यादा जानते हैं इंग्लिश इंग्लिश जैसे मराठी हुआ ये सब पंजाबी हुआ तो पंजाबियों का भाषा हम लोग नहीं समझ पाते हैं इस बम्बे हुआ तो बम्बे तो हम गैबे नहीं किए हैं कि वहाँ का ये क्या है गोवा गोवा भी नहीं गए हैं तो जहाँ भी जाएँ कहीं दिल्ली भी गए दिल्ली भी गए हैं तो दिल्ली में तो खैर तो बहुत दिन रहे दसों साल तो कुछ समझ गए हैं लेकिन और जगह गए समझ नहीं पाते हैं भाषा हम लोग